बात करें एजुकेशन लोन की तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है इसमें क्या होता हे कि कोई बैंक या निजी संस्थान से लोन लिया जाता है और उसमें स्टुडेन्ट या एजुकेशन लोन कहा जाता है इस लोन को प्राप्त करने के लिए कोई भी छात्र अपनी उच्च शिक्षा का सपना पूरा कर सकता है बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन देश और विदेशों के लिए दिया जाता है मेरे एक दोस्त की बात करूँ तो उसने भी ऐसे एजुकेशन लोन लेके अपने पढाई पूरी की थी वो आई आई टी चेन्नई गया था और उसने एजुकेशन लोन लिया और उसको वो जो लोन था वो चार साल बाद चुकाना था जब उसकी जॉब लग जाती और उसके पहले उसको कोई भी दिक्कत नही थी वो पाँच परसेंट ब्याज दर पे लोन लेके गया था जो कम से कम चार लाख का लोन उसने लिया था और अपनी एजुकेशन पे खर्च करा था और आज वो बहुत अच्छे जॉब करता है और उससे उसने पूरा लोन चुका दिया है